हय अशे विडियो गेम्स म्हटल्या ते हांव खेळले आसां आनी म्हाका जी व्हिडियो गेम्स सगल्यान चड आवडटा ती हा मिस्टर मारकिची आनी एक रेसींग गेम्सूय आसलेली ती ती म्हाका आवडटा आनी अशी शुटींग गेम्स आसता ती हांव खेळले आसा आनी ती इतकी बरी ना पूण आवडटा पूण तितली न्हू मिश्टा मारियो बरी की अशी तितून अशे कॉयन्स घेवप तितून मशरुम्स आसता ते मशरूम खाल्यार तो मिश्टा मारियो म्हणून एकटो कुत्रो आसता तो आपलो हायटीन व्हडलो आता आनी अशे खुबश्यो लेवल्स आसता मागीर ते एक व्हडलो लेवल जाल्यार ती गेम कंप्लीट जाता म्हायती आनी परत जाय जाल्यार तुका रिस्टार्ट मारची पडटा ती गेम अशे तरेन गेम्स आसता आनी विडियो गेम्सान तुका जाय जाल्यार बॅटमिंटनूय खेळोंक शकता तितू ती लेटस्ट वर्जन नवी नवी येयला ती हांव खूब पयली खेळालें खूब पयलीं खूब आनी आतां नवीन येला तितून बॅटमिंटन क्रिकेटूय खेळोंक शकता जशें आमकां लायव्ह बॅटूय मेळटा आनी आमकां फुटबॉलूय तुमकां खेळोंक शकता आनी आतां चडशे कोण विडियो गेम चड खेळना आतां सोगलें तें वी आर मशीन येयला ते दोळ्यांच्यान लावप तेतून आनी आतां चडशे फोनूत फोनानूत खेळटा जशें की कँडी क्रश सोफेस ऑफर जावं क्रिकेट फुटबॉल सोगलें क्रिकेट मोबायलान येतलेलें आसा सो चडशी कोण आतां चड विडियो गेम्स म्हणून खेळपाक वचना थोडीं जाणां आसा जशीं यू ट्यूब बीन करता तिणीय खेळटा ताकी तांचो तो विडियो जावं यूट्यूब आसा तांकां सबस्क्रायब मेळप लायक बीन मेळपाक तेजे खातीर तिनी विडियो गेम्स खेळटा जशें की मायनक्राफ्ट गॉड ऑफ वॉर्स अशी गेमी आसता